ارے مختار میں جمیل ہوں میرے پاس ایک پالکی ہے جسے صفائی کی ضرورت ہے کچھ بھی زیادہ پسند نہیں صرف ایک سادہ صفائی اور تصویر یہ اچھا لگتا ہے میں نے پینٹ پر پانی کے کچھ دھبے اور تھوڑی سی گندگی دیکھی ہے کیا آپ لوگ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں شامل اور داخلے کے بارے میں کیا میرے پاس تمام سیٹوں اور فرش میٹ پر کچھ ٹکڑے اور دھول ہیں ایسا ہی لگتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے پورے عمل میں عام طور پر کتنا وقت لگے گا مناسب لگتا ہے ٹھیک ہے مختار چلو کرتے ہیں میں اپنی گاڑی کب لا سکتا ہوں میں کل صبح نو بجے کے قریب آ جاؤں گا آپ کی مدد کا شکریہ مختار سن بے مختار کل ملیں گے